हलो ट्रैवल एजेंसी से बात कर रहे हैं जी सर सर मुझे एक टवेरा बुक करनी है हाँ हम लोग कम से कम आठ लोग हैं उसके लिए मुझे टवेरा भेज दीजिए आप हाँ बारह बजे निकलूँगी सर मैं हमारे सभी लोग जा रहे हैं सर सर इसमें कुछ लोग बुजुर्ग भी हैं और कुछ हम लोग छोटे बच्चे भी हैं जो आराम से बैठ सकें उसमें टवेरा अच्छी होनी चाहिए सर हाँ सर मुझे बारह बजे तक के लिए बारह बजे तक भेज दें आप कितना रुपया लेंगे सर हाँ चलेगा सर हाँ सर ग्यारह बजे तक आप मेरे पास भेज दीजिएगा हाँ दोनों आने जाने का रहेगा हम लोग पूरा परिवार घूमने जा रहे हैं खाटू श्याम जी ठीक है सर आपके ड्राइवर मेरा पता लिख लीजिए सर दो बटा पचास साई कॉलोनी जयपुर हाँ हाँ सर आपका ड्राइवर कब तक पहुँच जाएगा सर सर कितना रुपया लेंगे आप ठीक है सर चलेगा आप भेज दीजिएगा हाँ पर सर ड्राइवर को बोल दीजिएगा समय का ध्यान रखें हमें लौटना भी है ठीक है सर धन्यवाद